देहाया थियै थानो थाखाय फुङाव सिखारनानै आङो मरनिं अवाक खालामो बेनि उनाव फैनानै ब्रेकफास्ट खालामो ब्रेकफास्ट आव आङो बिदिनो दाउदै थालिर ब्रेड आरि जायो बेनि उनाव एक्सारसाइस खालमो आङो